औ आं आंनि सावगारिफोरखौ सशियेल मिडियायाव फोसावो औ मानो होनोबा सशियेल मिडिया याव बयबो बाहायो बिदिनि थाखायनो सोरबा सोरबा सावथुन होयो नों मुंफोरखौ सिनायगोन ना आंनि नामनि मेरला मानसि थानो हागौ एखे नामनि स' सावथुन होनानै हमनो हायो कि अ बे बेनि मानसि होननानै स' बेनि थाखायबो होनाय जायो आरो गोदान गोदान गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायबा गोदान सावगारि लायोबा बेफोरखौ एसे शेयार खालामनो लुगैयो मानसिफोरजों कि आं बे जायगायाव थांदोंमोन सिनारिआ बेसे मोजां आं बेसे मोजां सावगारि लाबोखो बिनि थाखाय बे लाइकफोरनि थाखायथ' होनाय जाया बाट देखायनो लुगैयो आरो ना गाव आं बे जायगायाव थांदोंमोन होननानै सावगारिआ मोजां फैदों होननानै जे गुबुनाबो नुथों होननानै आं मानो होनोबा नुयैनांगौ मानसिखौबो होनाय आरो थांनो लुगैयो बिदिनो गुबुन होननायाबो गुबुनाबो मोजां मोजां सावगारि होयो बेखायनो आंबो होनो लुगैयो